हमरा क्षेत्रमे रोजगार बहुत लम्बा छै चीनी मील सेलरकुट्टी मील कपड़ाके फैक्टरी चप्पलके फैक्टरी अनेको तरहके रोजगार छै अच्छा बिजनेस छै चल रोजगार चीनी मीलमे बहुत दूर दूरसँ लोग अबै छै रहैके लेल कमायके लेल खानाके सुविधा छै रहैके सुविधा छै कम्पनीके तरफसँ फैक्टरी छै उहाँ भी रहैके सुविधा खानाके सुविधा किछु एहन जगह छै घूमेवला घूमेके जानकी मन्दिर छै स्टेशनसँ दू किलोमीटर हटके जानकी मन्दिर छै घूमेके लेल जानकी मन्दिरसँ हटके दू किलोमीटर पुनौरा धाम छै अच्छा फेमस जगह छै घूमेवला जगह छै इहाँसँ किुछ दूर हटिके पार्क छै भै नोत पार्क वहाँपर नहायके सुविधा पार्कमे झीलके सुविधा अच्छा अच्छा चीज छै घुमैके लेल